हम जे भोजनकेँ आर्डर केने रही ओहिमे किछु जे छै से एक्स्ट्रा समान सब आबि गेल अछि जे हमरा नहि चाही तऽ एकटा काज कऽ लियऽ कि ई जे छै से भोजन लऽ जाउ आओर जे छै से एकरा कैंसिल कऽ दियौ अहि आर्डर केँ कैंसिले कऽ लियऽ आओर एकटा नवका जे छै से आर्डर हम लिखबाय दै छी ओ लिखकेँ आओर ओ हमरा जे छै से पठा दिअ